कपड़े सीना जेह्ड़ा ऐ तां एह्बी जेह्ड़ी इक्क बंदे दी जेह्ड़ी ऐ हॉबी होंदी ऐ कुसै कुसै बंदे गी कपड़े सीने दा बी बड़ा चाऽ होंदा कुछ बंदे होंदे की उ'नेंगी जेह्ड़ा ऐ की कपड़े सीने दा चाऽ निं होंदा पर अपनी फैमिली चलाने आस्तै उ'नेंगी एह् मतलब कम्म करना पौंदा कोई कोई मजबूरी च करदे न एह् कम्म कपड़े सीना अगर अस शैल कपड़े सीह्गे अपने बिज़नेस गी अग्गें बढ़ाने आस्तै अगर अस शैल डिजाईन पाइयै कपड़े सीह्गे तां ओह् जेह्ड़ा लोक जेह्ड़ा ऐ तां जादैतर लोकें गी जेह्ड़ा ऐ ओह् साढ़े कोल केह् आना कपड़े ते जां भी अस सियाई जेह्ड़ी ऐ ओह् जादै रक्खगे अगर भी लोक ते निं आने साढ़े कोल अगर थोह्ड़ी सियाई बी घट्ट रखगे होर जादै शैल सीह्गे कपड़े डिजाईन पाइयै ते प्ही ओह् लोकें जादै कोला जादै ऐ ओह् साढ़े कोल ई आना लोकें ते ओह् साढ़ा अपना ई फायदा ऐ अगर अस शैल कपड़े सीह्गे ते ओह् साढ़ा ई फायदा ऐ लोकें गी जिन्ना जादै शैल कम्म करगे उन्ना गै साढ़े आस्तै जादै अच्छा ऐ क्योंकि जेह्ड़ा बी ऐ सारा साढ़े कोल ई आना ते असेंगी बी फायदा होना असेंगी पैसे लब्भने कम्म बंदा केह्दे आस्तै करदा की कोई बंदे गी फादा होऐ कोई पैसा आए ते अज्ज दे जमानै च अगर पैसा निं ऐ ते कुछ बी निं ऐ पैसा जेह्ड़ा ऐ बड़ा गै जरूरी ऐ अपनी जिंदगी जीने आस्तै ते पैसा बड़ा जरूरी ऐ अजकल महंगाई बी इन्नी जादा ऐ की लोकें गी कोई ना कोई कम्म करना ई पौंदा ऐ ते कोई कम्म नेईं करङन तां भी उंदे कोल खाने आस्तै बी पैसे निं होने उंदे कोल केह् करना इस गल्ला लोक जेह्ड़े हैन ओह् जादा तू जादा मतलब लोकें गी अपनी आह्ली साईड करने आस्तै लोक जादा अच्छा कम्म करदे न जिन्ना जादै अच्छा कम्म करग कोई तां जादै उ'नेंगी फायदा होना जादै उ'नेंगी बेनीफिट होना इस गल्ला जेह्ड़े कपड़े सीने आह्ले होंदे कपड़े स्टिचिंग करने आह्ले होंदे ते उ'नेंगी फायदा इ'यै होंदा कि जादै कोला जादै अच्छे कपड़े सीङन अच्छे डिजाईन पाइयै सीङन लोकें गी जादै पसंद आङन ते प्ही लोकें साढ़े कोल आना ते प्ही इस गल्ला साढ़ा कम्म जेह्ड़ा ऐ ओह् तेज़ बी होना ते कन्नै साढ़ा कम्म अच्छा बी होना तेज़ बी चलना होर अच्छा बी चलना साढ़ा कम्म